आज काल काणकोणांत खूबशें खेळ स्पर्धा दवरल्ले वतात आनीक वेगळें वेगळें गांव आसा पळय लोक भुरगें आपलें थंय नांव दिता आपल्या टिमीचें आनीक थंय भाग घेता ही गेम आसा पळय खेळ स्पर्धां तें आगोंदा स्पोर्टस ग्रावड आसा थंय जाता किंवा कर्वेम जाता मुन्सिपालिटिच्या कडेक ग्रावड आसा एक व्हडलो थंय जाता क्रिकेट जाता फुटबॉल जाता आनीक अशें बारीक सगळ्यो गेम सुद्दां जाल्यो आसा थंय कबड्डी सुद्दां जाता आनीक खुबशें टिमी येता भुरग्यांलो आनीक भुरग्यांक तो एक बरो असो चान्स आसा की तुमी मुखार सरा आनी तुमचें जें तुमच्या कडेन ये आसा कला आसा ती लोकांक फुडें प्रस्तुत करा लोकांक सुद्दां दाखया की बाबा आमी बी खंयच कमी ना आमचें कडेन खूब टेलंटा आसा आनीक स्पोर्टसान भुरग्यांक अशें खुबशें अवॉर्डस दिता तेमी एज पार्टिसिपेट जालेले म्हण जिखल्यार सुद्दां व्हडलें व्हडलें ट्रॉफी दिता प्लस तें आमकां पयशें दिलें वता आनीक भुरग्यांक तें फुडारां मागीर दुसरें फावट बऱ्याक पडटा तेंमकां जेन्ना गरज आसता तें तेन्ना आमकां तें स्पेंड करपाक मेळटा